हलो जय झूलेलाल भैया हा हा भैया ॿुधायो

हा भैया हे न मूंखे जीयो जी सिम आहे त हुन में हींअर रीचार्ज में ऐं कॉलिंग में कहिड़ा कहिड़ा आहिनि इहे सभु अलॻि अलॻि मुंहिंजो ॿई आहे ॻाल्हाइण जो बि आहे ऐं नेट जो बि वधीक ई आहे हा

हे न माना एस एम एस सभु फ़्री थींदा कॉल बि फ़्री थींदा ऐं नेट बि सभु ईंदो न हा ऐं ख़ाली बुकिंग जो कराइणो हुजे त भैया ख़ाली फ़ोन करण जो जे को कॉलिंग जो कराइबो आहे उहो ख़ाली

अछा ऐं महिने लाइ की ॾेढ महिने लाइ कीअं आहे कुझु न अटैच हूंदो आहे हा न हा टे सौ छाहसी रुपया उन में नेट वेट में कुझु बि न ईंदो ईअं न अछा त पाण खे वरी रिचार्ज सभु कराइणो हुजे त कीअं थींदो भैया अछा ऑनलाइन थी वेंदो न अछा तव्हांजे ऑफ़िस में अचण जी ज़रूरत न पवंदी न

हा मूंखे सहूलियत आहे त पाण खे धिको न पए ॿाहिरि इन करे

अछा हा हा हा भैया त मूंखे कीअं करिणो पवंदो ऐं मूंखे जीअं करिणो हूंदो त मां अगरि ऑनलाइन कयो त ठीकु आहे न त मां तव्हांजे ऑफ़िस में अची करे कराए वेंदीमांव न न त मां थी वियो त ठीकु आहे न त मां तव्हांजी ऑफ़िस में अची करे कराए वेंदमि ठीकु आहे न न बसि बसि भैया जय झूलेलाल